ए फिथाखौ माबा होनांगौ फिथायाव नालेंखर होनांगौ सिबिं एवनानै होनांगौ मेथाइ गुर एसे होनांगौ होनबानो जायो

आं रोंगौ माबा होनांगौ सिबिंखौ एवनानै होदो ओमफ्राय नालेंखरखौबो एसे हानानै सालाद बायदि हानानै मेथाइ गुर एसे होनानै देबाय ओमफ्राय सावबाय आरोखि सिथावखौ

दमासियावहाय आंबो बे माबानोसै सिथावखौनो सावनानै माबानोसै सिथावखौनो सावनानै होनोसै आंबो औ सावजायो दाउज्ला खासि दमासियाव होनबालाय थांजागोन औ दे दे जागोन दे औ आंबो बिदिनो खालामनोसै सावनानै सिबिं देनोसै ओमफ्राय नालेंखर हानोसै सिबिंखौ एवनानै मेथाइ गुरजों सावनोसै ओमफ्राय आलासिफोर फैब्ला बेखौनो होनोसै आरोखि दे दे जागोन